हा साईं हिक अहिड़ी परिस्थिती आई हुई ज जिते मां कम कंदी आहियां हुते हिक पोब्लम थी वई हुई हुते हुन जे बारे में असांखे ई हिदायतु कई वई हुई के इहा प्रोडक केरु बि इस्तेमाल न करे ऐं हुन उन साइड केरु बि न वञे छाकाणि त हुते हिक वॾी प्रोब्लम थी वई पोइ असांजे हुते कैबिन में हिक वायर लूज़ थी वई हुई जंहिं करे पूरे कमिरे में वायर जी लूज़ थियण लाइ करंट फैलिजी वियो हुयो असां तुरंत ई हिकु इलैक्ट्रीशन खे सॾ कराये आयासीं ऐं हुन प्रोब्लम जे बारे में सॼी विघत वार उनखे ॿुधाइसीं उन इलैक्ट्रीशन उन विघत खे ॿुधी करे उननि असां सभिनि खे हुतां खां परे रहण लाइ चई ऐं उन हुते डैंजर जो साइन हणी करे कनैक्शन ठाहिण बीठा जे कनैक्शन ठाहे करे उन खां पोइ हुननि जे असां सभिनि खे डीमट वारनि खे हुतां खां अंदरि मोकिलियो